ہاں میرا میرا یہ یادگار واقعہ ہے کہ میری ایک دوست تھی میری ایک بیسٹ فرینڈ تھی جو بہت ہی زیادہ میرے دل کے قریب تھی لیکن اس نے میں اس کو ہر سب کچھ سمجھتی تھی ہر ہر چیز میں اس کا ساتھ دیا میں نے اور اس نے بھی ایسی بات نہیں لیکن پھر اچانک پتا نہیں اسے کیا ہو گیا اس نے اس نے میرے سے دوستی توڑ دی مجھ سے دوستی توڑ دی ختم کر دی اور دوسروں کے ساتھ وہ رہنے لگی مجھے بالکل تنہا چھوڑ دیا اس نے پھر میں بالکل اکیلی ہو گئی اور بس اس سے یہ تجربہ میں نے حاصل کیا کہ کسی سے بھی اتنا اٹیچ نہیں ہونا چاہیے کسی کو بھی اپنے دل کے اتنے قریب لانا نہیں چاہیے کہ جب وہ جائے تو ہمارا دل بالکل چھلنی ہو جائے بہت تکلیف ہو ہمیں بس یہ تجربہ ہے کہ بس دوستی سب سے رکھو دعا سلام سب سے رکھو لیکن اتنے اٹیچ مت ہو کہ اس کے بنا رہنا مشکل ہو جائے